हमारे घर के पास फील्ड रहता है मैदान रहता है जिस पर जानवर सब चरते हैं हरी भारी घाँस जानवर वही हरी भरी घाँस खाते हैं दिन भर उसी पर अपना समय व्यतीत करते हैं कभी कभी बारिश आ जाने के कारण फिल्ड पर पानी जमा हो जाने के कारण जानवरों को दिक़्क़त हो जाती है और वे चर नहीं पाते हैं उसको रहने में समय व्यतीत करने में दिक़्क़तें आती हैं और बहुत सी गाँवों कार है जैसे कि बहुत से लोग आज कल फ़ास्ट फूड खाते हैं प्लास्टिक वग़ैरह फेंक देते हैं फिल्ड पर जिसको जानवर खा लेते हैं क्योंकि जानवर को तो पता नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनसे उन्हें गम्भीर बिमारी हो जाती है जिसके कार वे बहुत बीमार हो जाते हैं ज़्यादा धूप होने के कारण सभी घाँसें सूख जाती हैं और वह हरी भरी नहीं रहती हैं घाँस सूख जाने के का कारण जानवरों को बहुत दिक़्क़तें आती हैं उन्हें टाइम से खाना नहीं मिल पाता है वे क्या खाएंगे बारिश के कारण ज़्यादा बारिश से भी दिक़्क़तें आती हैं बाढ़ आ जाने के कार जानवर सब को रहने में चरने में दिक़्क़तें होती हैं ज़्यादा धूप ज़्यादा धूप हो जाने के कारण भी घाँस सब सूखने लगती है ज़्यादा धूप ज़्यादा धूप हो जाने के कारण भी घाँस सब सूखने लगती है ज़मीन पूरा कठोर हो जाता है और बारिश हो बारिश मौसम सब साथ रहने के कारण हरी भरी हरियाली छाई रहती है जानवरों को चरने के लिए हमें घाँस पौधे सब भी लगाना चाहिए खेतों संग में जानवर सब चरते हैं हरी भरी खेत खलिहान देखने में भी अच्छे लगते हैं इसलिए हमें प्लास्टिक प्लास्टिक वग़ैरह जो भी कुछ हो खेत सा में बाहर नहीं फेंकना चाहिए एक जगह एकत्रित करके रखना चहिए ताकी जानवर उसे नहीं खा पाएं जानवर उसकी निगाहों से दूर रखना चाहिए उस उसके लिए डश्टबिन हो या और कुछ भी हो वहाँ हमें कचरा फेंकना चाहिए ना कि खेत में फेंक दिए उसे जानवर खाकर बीमार पड़ सकते हैं

लगातार बारिश हो जाने के कारण बाढ़ भी आने लगती है फिल्ड पर पानी जमा हो जाता है पानी जमा हो जाने के कारण घाँस सब गलने लगती है सूख गल जाती है और पानी जमा हो जाता है जिस पर हमारे जानवर चर नहीं पाते हैं ख उन्हें स टाइम पर भोजन नहीं मिल पाता है वे क्या भोजन करेंगे इसके लिए बारिश कम कम हो वही ठीक है खेत में चरने के लिए हमारे परियावरण में जानवरों को बुरा प्रभाव पड़ता है खेत हरा भरा हो सुन्दर हो देखने में भी अच्छा लगता है हमारे खेतों में हरी भरी घाँसें पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ अच्छे लगती हैं जानवर को हरी भरी घाँस खाना ज़्यादा पसंद है हरी भरी घाँस खाकर जानवर खिले रहते हैं

चरने में आसानी होती है हमें कचरे को और कोई भी गंदगी जैसी सामान खेतों में खुले जगह में नहीं फेंकना चाहिए इससे परियावारण दूषित होता है और जानवर उसे खा लेते हैं उसे खाने के बाद बहुत सी दिक़्क़तें आती हैं इसलिए हमें उसे एकत्रित करके एक जगह जमा कूड़े कूड़ेदान में रखना चाहिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए जिससे हमारा वातावरण भी सही रहें जानवरों को भी सही सही वातावरण मिले परियावरण स्वच्छ रहेगा तो हम इसे साँस लेने में भी आसानी होगी हम साँस भी ले सकते हैं और हम जानवर के साथ साथ इंसानों को भी

अहार मिलेगा हरी भरी हरी भरी घाँस को देखने के लिए देखने में भी अच्छे लगते हैं हमें कचरा को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हमारे घाँस गंदे गंदे हो जाने के कारण कचरा हम इधर उधर फेकेंगे तो मैदान भी गंदा रहेगा देखने में भी गन्दा लगेगा इधर उधर प्लास्टिक तो फेंकना नहीं चाहिए प्लास्टिक और गंदगी फैलाती है और उसको खा जाने के बाद गम्भीर से गम्भीर बीमारी पैदा होती है जानवर भी पैदा जानवर गंभीर बीमारी के कारण मर गए या उन्हें कुछ हो गया फि फिर हमारे खेत में मैदान में जानवर नहीं आ पाएंगे जानवर नहीं रहेंगे तो हम लोग को बहुत नुक़सान होगा घाँस मैदान सब ऐसे ही र उसको खाने के लिए भी जानवर की ज़रूरत है इसलिए हमें गंदगी को तो फैलाना नहीं चाहिए इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण को भी जानवरों को भी खेत भी गंदा होता है हमें हमारे देश को स्वच्छ बनाना है ताकि हर एक इन्सान स्वच्छता में रहे जानवर भी स्वच्छ रहे इंसान भी स्वच्छ रहे मौसम ज़्यादा धूप धूप हो जाता है धूप होने के कारण घाँस सब सूख जाती है ज़मीन पूरी सूख जाती है जिसके कारण जानवर बाहर भी नहीं निकल पाते हैं धूप में टहल भी नहीं पाते हैं चर भी नहीं पाते हैं चरेंगे तो खाएंगे क्या घांस तो पुरी सूख जाती है घाँस रहेगी तो घाँस हरी भरी रहेगी तभी तो जानवर उसको खाएंगे और ज़मीन भी धूप ज़्यादा धूप हो जाने के कारण जानवर बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि उन्हें धूप लगेगी धूप के कारण खाएंगे नहीं कुछ पिएंगे नहीं तो उन्हें दिक़्क़तें आएँगी इतनी कठोर धूप में निकलना उसके लिए संभव नहीं है उन्हें ऐसे नुक़सान भी हो सकता है वे बिमार भी पड़ सकते हैं मौसम का नार्मल रहना सही है धूप भी निकले बारिश भी निकले ज़्यादा बारिश भी होगी तो उससे भी परेशानी ज़्यादा धूप होगी उससे भी परेशानी है मौसम का वातावरण नार्मल रहे तो सही है आगे किसी को भी किसी प्रकार की दिक़्क़तें ना आए सभी लोग अपने अपने स्वच्छ वातावरण में रहे खाने पीने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो सभी जानवर इंसान पशु पक्षी सब स्वच्छ रहेंगे